اور کوئی کھانا بنانے کو بطور پیشہ اختیار کرنا چاہے اپنانا چاہے تو کھانا بنانا سیکھنے کے لئے آج کل تو گھروں ہی کے اندر معلومات ہو جاتی ہے سیکھ لیتے ہیں پھر اسکولوں میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں کھانا بنانا سکھلایا جاتا ہے اور بعض بعض اسکول والے تو اسٹوڈینٹس سے کھانا بنوا کے منگواتے بھی ہیں کہ ہاں بنا کے لے کے آئیں دوسرے یوٹیوب وغیرہ سے بھی سیکھا جا سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے اور جب اس کو بطور پیشہ یا کاروبار کے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کُک ارینج کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں لگ کے خود بھی آہستہ آہستہ سیکھتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دن وہ اچھے خاصے کُک بن جاتے ہیں